गणपतीअ जो ॾिणु असां धूमधाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं सभु गॾिजी करे बैंड घुराए असां डांसियूं कंदा आहियूं ऐं सभु गॾिजी करे गणपती भॻवानु जी पूॼा अर्चना कंदा आहियूं आरती कंदा आहियूं प्रसाद गॾिजी करे विरहाईंदा आहियूं